हलो ओला वाले भैया बात कर रहे हैं आप अभी तक नहीं आए बहुत देर हो गई है भैया हमें जल्दी जाना हैं कितनी देर में आ जाओगे आप जल्दी से आ जाओ और हाँ एक बात और पूछनी थी ये ट्रैफिक बहुत हो रहा है यह शादी व समारोह की वजह से आप मुझे वहाँ पर टाइम पर पहुँचा तो दोगे न मुझे एक फंशन में जाना है हाँ और आप जल्दी आ जाइए मैं बिल्कुल रेडी बैठी हूँ मुझे जल्दी पहुँचना है भैया टाइम लग जाएगा आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए भैया मेहरबानी करके जल्दी कर लीजिए जिससे मैं टाइम पर पहुँच सकूँ वहाँ पर मेरा इंतजार हो रहा है लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर आप जल्दी से आ जाइए आप दस मिनट लग रहे हैं ठीक है ठीक है आप जल्दी आ जाओ मैं तैयार हूँ हाँ ठीक है ठीक हाँ आ जाइए आप